हाँ आप कौन हाँ जी मैं यहीं से बात कर रही हूँ

हाँ तो आप बोलिए आपको क्या ऑर्डर लिखवाना था हाँ हाँ

हाँ आपने आगे क्या बोला

हाँ आते हैं अच्छा तो आप इन सबको लेंगी तो इन सबकी प्राइस होगी नौ सौ रूपीस हाँ तो मतलब आपको थोड़ा डिस्कांट चाहिए तो बस हम ज्यादा कम नहीं कर सकते हम आपको सिर्फ टेन पर्सेंट का डिस्काउंट दे सकते हैं

नहीं नहीं मैम ये नहीं आप हम आपको सिर्फ टेन पर्सेंट का डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर इतना ही डिस्काउंट दिया जाता है नहीं मैम आप किसी भी सॉप पर चली जाइए आपको इससे मतलब हम जितना कम कर रहे हैं उतना कम कोई भी नहीं करेगा नहीं नहीं मैम ये नहीं आप कि हमारे यहाँ पर मतलब ऐसे रूल नहीं हैं हमारे यहाँ पर एक ही मतलब इतना ही डिस्काउंट दिया जाता है हाँ हाँ मैम ये ठीक है आठ सौ में हम आपको आपने जो जो नोट किया मतलब करवाया है हम आपको वहाँ भिजवा देंगे आपके एड्रेस पर आपका एड्रेस क्या है मैम हाँ ठीक है मैम हाँ मैम आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा ठीक है मैम